सतीं मई उणवीह सौ चोरानवे छही डिसेंबर उणवीह सौ पंजासी चोवीह ओक्टोबर ॿ हज़ार वीह नाईं नंवबर ॿ हज़ार पंदिरहं चारि सप्टेंबर उणवीह सौ सतासी